हेलो के अच्छा अच्छा बाजऽ

आवाज कम यऽ फूल आओर लेबे से

हँ हँ तऽ कोन कोन फूल लेबै ले छै कोन कोन फूल छै नाम बोलऽ ने

आओर फूलके रेट कोना छै फूल सबके गुला गुलाब फूलके कि रेट छै

लै लेबै फूल जतना हेतै ओ लैए लेबै ने हम अहाँ रेट बोलू ने तभिए ने हम बताएब अहाँकेँ

आओर गेन्दा फूल

आओर ई चन्द्रैली फूल कोना छै तऽ ऑडर तऽ करबे करबै तऽ फूल ऑडर करैए ने पड़तै से पहुँचै देबै अहाँ से

ओ सब बेबस्था छै ने

ओना ठिके छै हमरा अइसने अँए कि कहै छै ने गुलाब फूल दै देबै किछु आओर दै देबै ने दस टा चमेलिओ दै देबै पनरह बीस गो सबके पैकिन्ग करि देबै बढ़िआँसे हँ आओर गेन्दा फूल ओहो हेतै तऽ दै देबै दसो गो सएह सब छै से सब जे छै नहि तेँ पैक करि देबै बढ़िआँसे बुझलिए आओर अइसे हमरा अइसे नहि हेतै तऽ पहुँचै देबै पहुँचबे देबै हँ हँ ठिके छै तब पहुँचै देब ठीक छै ठीके छै से पहुँचै देब ठीक छै राखू तब ठीक छै ठीक